ارے سنو ہمارے گھر میں اللہ نے بہت بڑی خوشی عطا کی ہے ہم حال ہی میں والدین بنے ہیں دل خوشی سے بھرا ہوا ہے بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے طریقے سے ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے اب چونکہ ہمارے گھر میں یہ ننھا مہمان آیا ہے تو کچھ ضروری کاغذی کاروائیاں بھی کرنی ہیں خاص طور پر میں سوچ رہا ہوں کہ اب اپنے پاسپورٹ میں بچے کا نام شامل کرا لوں تاکہ جب بھی کبھی سفر کا موقع آئے سب کاغذات مکمل ہوں اور بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ اس عمل میں کوئی کوتاہی نہ ہو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ پہلے اچھی طرح تحقیق کرا لوں کہ کیا کیا دستاویزات درکار ہوں اور طریقۂ کار کیا ہوگا سنا ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ اپنی اور اپنے بچے کی تصاویر میری سرٹیفکیٹ اور کچھ اور فام بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے